ہیلو وعلیکم السلام جی جی آپ کون جی کیا چاہیے آپ کو مولی چاہیے پچاس کلو ٹھیک ہے پانچ روپے کا ہے وہ اچھا تو آپ نا کیا کیا چاہیے آپ کو جی آپ ہم کو لسٹ بنا کر بھیج دیجیے گا تو اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے پیاز تو اسّی روپے کلو ہے جی ارے جب آپ ہم کو لسٹ بنا کر بھیج دیں گی تو اس کے بعد ہم منافق ریٹ میں سب اچھے سے لگا کر آپ کو بتا دیں گے چقندر تو آپ کو ملے گا تیس روپے کلو

آپ لسٹ بنا کر بھیج دیجیے گا اس کے بعد ہم آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے شکریہ کھیرا کھیرا بھی آپ کو یہیں مل جائے گا کچھ چالیس روپے کلو جی جی جی جی شکریہ وعلیکم السلام